पशुपालन पशुओं पशुओं से हमें ह लाभ मिलता है कि कि जैसे हम लोग पशुओं को पालते हैं उससे क्या होता है हम पशुओं को पहले खिलाते हैं पिलाते हैं अच्छा सा उनको चारा घास ले आते हैं भूसा हो गया पियरा हो गया उसको हम लोग बालते हैं मसीन से कभी बलवा अब तो मसीन निकल गया हम लोग बलवा देते हैं पहले क्या था हाथ से हम लोग बाल कर उन लोग को खिलाते थे जैसे चरी चरी भी बोते हैं उसको काट कर लाते हैं चूनी भूसी सब चीज़ हम लोग प्यार से उसको खिलाते हैं और उन लोग को देख भाल अच्छे से करते हैं फिर उन लोग उन लोग बच्चा देते हैं जैसे बच्चा पैदा होता है हम लोग का फिर दूध हो जाता है हम लोग के घर में और इतना सुद्ध दूध होता है जैसे मार्केट में हम लोग कहीं से ख़रीदते हैं तो देखिए आधा दूध आधा पानी डाल के देता है लेकिन क्या है घर का पशु घर का दूध घर का ही दूध होता है और आ जाता है तो उससे हम लोग दूध भी खाते हैं मन करता है तो मक्खन भी बनाते हैं छांछ भी हो जाता है वह दूध एक ही पशु के आधार से हम लोग को उस सब चीज़ का फ़ायदा होता है घी भी हम लोग घर पर ही निकालते हैं और कभी कभी जैसे और और भी और भी पशु हो जाता है गाय भी गाय का भी दूध हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और बच्चा के बच्चा के लिए बहुत अच्छा है गाय का दूध हम लोग एक तीन चार साल तक तो गाय का ही दूध देते हैं बच्चा लोग को कि गाय का दूध जो होता है पतला होता है और भैंस का दूध जो होता है वह मोटा होता है तो हम लोग बच्चा के लिए गाय का ही दूध देते हैं और गाय का दूध इसे पिलाते हैं और घर का दूध मिले तो और अच्छी बात है और उसके बाद क्या होता है कि जैसे मुर्गी हो गया तो मुर्गी भी पालन बहुत लोग मुर्गी का पालन करते हैं तो उन लोग भी अंडा देते हैं अंडा भी एक अच्छा ही प्रोटीन लहेता है उसके बच्चा लोग को हम लोग खिलाते हैं छोटा छोटा में जरूर ठंडा में तो अंडा का सेवन बहुत ज़रूरी है देना इसी प्रकार से बहुत लोग हम लोग के तो घर में अंडा का मुर्गी का तो पालन नहीं है लेकिन गाय भैंस गाय भैंस का पालन है जो उसके प्रकार से हम लोग को दूध मिलता है और दूध खाने में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी कभी खरे ख़रीदते हैं तो ख़रीदते हैं तो घर का दूध और मोल का दूध जो लाते हैं हम लोग तो कैसा होता है लेकिन घर का दूध दूध ही होता है इसी के प्रकार हम लोग दूध का सेवन करते हैं और क्या बोलते हैं हमको दूध भी बहुत पसंद है और दही बहुत पसंद है कभी कभी हम लोग खोया घर पर ही खोया बनाते हैं खोया बनाएंगे उसका मिठाई बनाऍंगे उसका गुजिया उजिया सब बनाते हैं मतलब दूध घर में दूध है तो आप कुछ भी बना सकते हैं दूध रहेगा तो हम लोग केक भी बनाते हैं इसी से बहुत पशु पालन करना बहुत अच्छा चीज़ है पशुओं को भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है उन लोग को टाइम पर खाना खिलाना टाइम पर पानी पिलाना उन लोग को टाइम पर बाँधना छोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप पशु रखे हैं तो उसका भी उसका मतलब अरे उसका मतलब समय तो समय पर क्या करना है उसको क्या नहीं करना है जब आप सेवा करेंगे तभी न आपको दूध मिलेगा आप अच्छे से खिलाए पिलाएंगे तब दूध आपको मिलेगा और इन दूध घर का दूध का खाना हो तो आप पशुओं को रखिए और उसको पालिए पोसिए और दूध खाइए मस्त